उत्तर प्रदेश में कला जे क्षेत्र में योगदान ॾिण लाइ कुझु ख़ासि संस्थान आहिनि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी ए भारतेतू नाटके एकेडमी जेके कलाकारनि खे अलॻि अलॻि माध्यमनि सां मदद कंदा आहिनि जैसे जीअं कि प्रदर्शनियूं प्रकाश और कला ऐं कला ते व्याख्यान